मी ना आर्मी जाना बड़ा शौक ऐ मेरा एह् सपना जेह्ड़ा कि में आर्मी में जाना गै जाना ते जरूर जाना क्योंकि आर्मी आह्लें गी तुस तैलूं बी दिक्खो ओह् अपना हमेशा पूर कर्त्तव्य नभांदे तुस तैलूं बी दिक्खो आर्मी आह्ले बर्खा् च ठंडू गर्मियां हर वक्त साढ़े असें ईं साढ़ी सेवा करदे रौहंदे हमेशा अपनी साढ़ी ख्वाहिश आस्तै अपनी जान बी देईओड़दे मिगी उं'दे पर बड़ा ओह् साढ़े देश गी कदें बी किश होन निं दिंदे है'न